جی ہاں مجھے كتابیں پڑھنے كا بہت شوق ہے مجھے نئی نئی كتابیں اور نئے نئے مصنفوں كے ذریعے تحریر شدہ كتابیں پڑھنے كا بہت شوق ہے ان میں مختلف زبان مختلف ادوار اور مختلف ممالک كی كتابیں مجھے بے حد پسند ہیں مجھے خصوصاً اردو زبان و ادب كی كتابیں پڑھنے كا بےحد شوق ہے اور اس میں خصوصاً اردو شاعری كو پڑھنے كا بہت ہی زیادہ شوق ہے میں اردو شاعری بےحد ذوق و شوق كے ساتھ پڑھتا ہوں اس میں دیوانِ غالب جو كہ ایک اردو شاعری كی كتاب ہے اس كے ایک شعر جو كہ كچھ یوں ہے كہ جاتے ہوئے كہتے ہو قیامت كو ملیں گے كیا خوب قیامت كا ہے گویا كوئی دن اور اس كتاب كا یہ شعر یعنی یہ اقتباس مجھے اپنی زندگی سے كافی متعلقہ لگتا ہے كیونكہ میری زندگی میں مختلف شخصیات آئیں اور

اس لیے یہ شعر اور اس كتاب كا یہ اقتباس مجھے اپنی زندگی سے كافی متعلقہ لگتا ہے